नमस्ते बाबू साहब हमार लाइट जल गई है जल्दी आइये कैसे के बनी हइ

कितना समय लगेगा पूरा घर ही जर पूरा घर ही जल गया राही से पूरा घर ही जर गया हमहूँ लोग बहुत परेशानी है हाँ आठ नौ रूम हाँ आठ नौ रूम हाँ पूरा बताईं पूरा बताइए पूरा बताईं एक रुपया सात कतनी सात हजार तो एतना महँगा एतना महँगा करत हैं तो कैसे बन पाई अरे हम लोग कुछ गरीब अदमी हैं तो कुछ कम करब तब न हमन के वो भला होई नए नए कम्पनी में कइनीजा नए नए कम्पनी में कइनीजा अब जल गइल तो हम लोगों को कितनी परेसानी हो रही है बताईं अन्हअरिया के रात के कैसे खड़ी काले अइहो काले अइहो हमारा घर पूरा देखने तब ओकरे बाद अपन बात करिनी एक दिन के कितना पैसा लेओगी एक दिन के कितना पैसा लेगी

हमारा सारा समय और समान हिवोए है उसके मजूरी करना के ठीक है नमस्ते आप अइयो